आङो मोसौ मोसा फियो बिदिनो दाउ अमा फियो बिदिनो मोसौयाथ हजोंनिफ्राय मोनबो नायसो आइ आफा मोननि फ्राय बेखौ फियो मोसौनो बिदिनो दाना होयो एखमब्ला बिदिनो जिगाबफ्राव खायो

अमाफोरखौ बिदिनो बाजाराव बायबाय साराय तिन हाजार बेफोर बादि दामनि बायबाय दाम गोसाथारमोन ना बे समाव बायदों अमाफोरखौ अमाफोरखौबो बिदिनो सात मासजों बिदिनो एगार हाजार बिदिनि फानो गुनदै बायनानै होयो अमा नोबो बिदिनो दाउ अमा फियो आङो दाउफोराबो बिदिनो फिसायाव बायबाय फेदेरबाय बिदि फानबाय मोसौखौ बिदिनो फियो गायखेर सेरो बिदिनो न'आव लोङो बांद्राय नायखौ बिदिनो बाजाराव फानो दाउफोरखौ बो बिदिनो फेदेरनोसै बाजाराव फानहैफिनसै बिदिनो जायो फिसायाव बायनानै दायो बिदिनो हांसो फोरबो फियो गुनदै बायनानै गुनदै फोराथ दा दाम जाबाय फनद्र थाखा बिस थाखा बेफोर बायदि अखा हानायाव गुनदैनि दामा बिदिनो मोसौ गोबां बिदिनो बिदिनो गाइखेर सेरो फानो बिदिनो गेदेर देरलांब्ला फानो बिदि मोसौ फोरखौ बिदिनो खाथिनि थिनालि बाजार होननाय बेहायनो बिदिनो अमा फिसाफोर लायो फोदेरो बिदिनो दाउ फोराबो बिदिनो थिनालि बाजारावनो लायो फेदेरो फानो बिदिनो दाउदै फोरखौबो फानो फेहेरो गथ'फोरनो नांगौयाव हरो बिदि खालामो आरो

अमाखौ बिदिनो फियो गुनदै गुनला बायनानै खस्थ म'स्थ बिदि

अमा फिनाय दाउ फिनाय हांसो फिनाय आंनि आखायावनो गासिबोजोब आरो खस्थ' खालामनाय मानाय गासिबो मोसौ आबाद खालामनाय अमा आबाद खालामनाय दाउ आबाद खालामनाय हांसो आबाद खालामनाय बिदिनो बोरमाखौबो लायो दैज्लां समाव खस्थ' बिदिनो दैज्लां सौफैबाथाय फानफिन नांगौ जायो थानो जायगा गैया बिदि बिदि खालामो बिदिनो फानो बेजोंनो फेहेरो गथ'फोरनो बो हरो नांगौ खिनि बा लेखा लेखि बायनाय मानाय गासिबो आंनि बुंनांगौया एसेनोसै आरो